हम हमराके अप मतलब उँचाइसे बहुत डर लागै छिकै जइसेकि हम पेड़ उड़पर बहुत लोक चढ़ि जाइ छिकै आओर हमे देखै छी कि पेड़पर चढ़ैले हमरा लागैत रहै छै जइसे कि गिरतै तऽ हाथ पाएर टुटि जएतै कि कि होतै मरि जेतै कि होतै एहि वजहसे हम ब देखिएके हमरा बहुत डर लागै छिकै कि हमर बाँसवला सीढ़ी रहै रऽ तऽ हम छतपर नहि चढ़ै रहिए कि जल्दी छतपर चढ़ै रहिए लागै रहै लगै रहै पाएर आओर हुसि गेलै तब तऽ गेलिए गिर गेलिए बस बाते खतम छै एहि चलिते हमरा इधर दुइ साल होइ छिकै छतमे मतलब ईंटावला सीढ़ी बनलै हँ तब आरामसँ चढ़ै छी अपना कोइ काम करै छी बाँसवला सीढ़ी रहै तब जल्दी नहि चढ़ै रहिए बाँसवला सीढ़ीपर हम मतलब कि हमरा नानिओ आर कन बाँसवला सीढ़ी रहै तब हम नहि जैए छतपर हमर नानी कहै रहै कि किएक एतना डर लगै छै उँचाइसे चढ़बही तब ने आदत बनतै तब ने डर खतम होतै आओर बहुत लोकके देखै छिए पेड़ आरपर चढ़ि जाइ छै केओ गाछवला टहनी काटै काटै लगै छिकै हमरा तऽ ओकरा देखिएके बहुत लगै छै जेनाकि अब बेहोश होइ जएबै ओतेक उँचापर चढ़िके सब काम करैत रहै छिकै पत्ता काटैत रहै छिकै बाँस आरपर चढ़ि जाइत छिकै करची काटैत रहैत छिकै जरना आरकेलिए हमरा गाममे मतलब बहुत बहुत दीदी अइसन छै कि जरना लकड़ी चुनिके आनै छिकै तऽ गाछपर चढ़िके बतोड़ै छिकै ओकरा हँसुआसे काटै छिकै कोइ कोइ दीदी तऽ लग्गा बनैके ओकरा घीचिके तोड़िके उपर चढ़िके तोड़ै छिकै अगर घिचैके समय आरके गिर जएतै तऽ बहमरा ईसब देखिएके सुनिएके बहुत डर लगै छिकै बहुत दीदी अइसन छिकै कि ओकरा ईसबके आदत बनल छै हैबिट बनल छै तऽ ओकरालिए डर कोइ बड़का चीज नहि छिकै पेड़ आरपर चढ़नाइ उँचाइपर चढ़नाइ बआओर हमरासे तऽ ई नहि होइ छिकै हमरा तऽ बहुत डर लागै छिकै उँचाइ देखिएके हमरा आर बहुत डर लागै छिकै आओर बहुत दीदी छिकै इएहसबके कारबार करै छिकै अपना गाछेपर चढ़ैके बहुत बच्चो रहै हमर जइसे बच्चा छिकै एक लड़की छिके ओ ओ तनि मनि चढ़ि जाइ छिकै पेड़ उड़ काटैले कोइ बकरीकेलिए घास उस काटैले गाछपर चढ़ि जाइ छिकै उँचाइ आओर हमरासे ओसब नहि होइ छिकै हम देखबै निचेसे चिकरैत रहै छिए हल्ला करैत रहै छिए कि उतर जल्दी गिर जेबही तऽ मरि जेबही कि होतौ नहि होतौ एहि वजहसे उँचाइ उँचाइके देखिएके हमरा बहुत हार्ट अटैक होबे लागै छिकै आओर बहुत दीदी छिकै साहसी हिम्मतवला जे मतलब ई सबसे नहि डरै छिकै इएहसब काम करै छिकै रोजके काम छिकै हमरावला दीदी बहुत अइसन छिकै रोज ईसब कामके लिए जाइ छिकै अपना उँचाइवला चढ़िके सब काम धन्धा करै छिकै पेड़ उड़पर गाछके पत्ता उत्ता टहनी ईसब काटिके आनै छै